सूरत ज़िले में हिकिड़ो ईंदो आहे ॾियारी ॾियारी जाम सुठी तरीक़े सां मल्हाए वेंदी आहे उन में लक्ष्मी पूॼा कंदा आहियूं लक्ष्मी पूॼा जाम सुठी तरह थींदी आहे उन में उहो सॼी राति जाॻींदा आहिनि ऐं इहा रीती रिवाज़ मल्हाए वेंदी आहे की जॾहिं बि असां लक्ष्मी पूॼनि कयूं था त उन लक्ष्मी पूॼनि जे ॾींहुं सॼी राति जेकी आहे उहा असांखे खेन जाॻिणी हूंदी आहे

कॾहिं बि पंहिंजो दरवाज़ो बंदि न कंदा आहिनि सुठी तरह जीअंदा आहिनि ॿियो हिकिड़ो आहे की रक्षाबंधन ऐं रक्षाबंधन जे अंदरि ईअं सूरत में मना मञींदा आहिनि सूरत जे अंदरि की जॾहिं रक्षाबंधन हुजे उन ॾींहुं रक्षाबंधन न मल्हाईंदा आहिनि छोकी सूरत जी भेनरुनि जा जेके सत भाउर हुआ उहे खे न खेस मरी विया हुआ तंहिंजे करे सूरत में ॿिए ॾींहं ते रक्षाबंधन मल्हाई वेंदी आहे ॿियो गणेश चतुर्थी आहे गणेश चतुर्थी में ॾह ॾींहं

थान वान सां उन खे ढोल तासा वॼाए करे हुन जो विसर्जन कयो वेंदो आहे ऐं सुठी तरह सां हर हिकु रीति रिवाज़ ऐं त्योहार मल्हाईंदा आहिनि